गिली डंडा हम खेल को पसंद करते हैं गिली डंडा जो है हमारे गाँव का खेल है जब हम बचपन में रहतें हैं तो गिली डंडा पहले खेलते हैं गुल्ली बनाते हैं एक हाथ का डंडा बनाएँगे और छोटा सा गिली बनाएँगे गिली डंडा बनाकर के हम उसको पिल्लू खोद करके हम दो चार व्यक्ति जो है इकट्ठा होकर के गिली खेलते हैं तो गुल्ली को जब हम मरते हैं गिली को उछाल करती है जो ऊपर जाती है तो हमको बहुत आनंद आता है कि हमने इतना अच्छा गिली मारा की गिली का ऊंचाई काफी दूर तक गया जब गिली काफी ऊँचाई में जाती है तो जो रोकने वाले रहते हैं उसको बोलते हैं कैच करना तो कैच को जब रोक लेता है तो वो लोग भी बहुत खुशी होता है कि हम एक विकेट ले लिया जब विकेट गिर जाता है तो उनको बहुत आनंद आता है ऐसा गिली का जो खेल है हम बहुत अच्छा मतलब समझते हैं हमारे गाँव का खेल है हम गिली में जैसा हम गाय चराते रहते हैं फिर भी हम गिली डंडा शुरू कर देते हैं खेलने जैसा गाय चरा रहे हैं भैंस चरा रहे हैं तो दो चार लोग व्यक्ति हैं तो गिली खेलना शुरू कर देते हैं गिली खेलने में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं जब गिली हम लोग हमेशा मारते रहते हैं आवाज आती रहती है टन टन की आवाज सुनाई पड़ता है तो गिली का आवाज जो है बहुत भयानक निकलता है झन से करते हुए पूरा गिली स्पीड में जाता है